میرا جو دوسرا پروڈکٹ تھا وہ تھا ایک ہیڈ فون بلو ٹوتھ نیک بینڈ تھا تو وہ میں نے خریدا تھا وہ کافی اچھا تھا اس میں ایک تو مجھے سب سے پہلے وائر سے جو جھنجھٹ ہوتی تھی وائر ہیڈ فون سے اس سے مجھے نجات ملی اور اچھا تھا ایزی ٹو کیری تھا آسانی سے منتقل ہو سکتا تھا کنیکشن کے لیے خالی بلو ٹوتھ کی ضرورت پڑتی تھی وایر کا مسئلہ ہی نہیں تھا کیونکہ وائر کے ہیڈ فون میں جو مسئلہ آتا تھا اس کی پنس وغیرہ بعد میں لوز ہو جاتی تھیں اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا اس میں بلو ٹوتھ سے کنکٹوٹی رہتی تھی اب آتے ہیں ہیڈ فون پہ ہیڈ فون جو تھا اس کی جو مجھے سب سے اچھی بات لگی تھی کہ اس میں جو ڈرائیور تھا وہ تھا فورٹین پوائنٹ ٹو ایم ایم کا ڈرائیور جس سے میوزک بہت ہی اچھی سنائی دیتی تھی کیونکہ ڈرائیور ہیوی ہونے کی وجہ سے جو اس کا میوزک کوالٹی تھی بہت ہی زیادہ اچھی تھی اور اور میوزک سننے میں مزہ بھی آتا تھا اس میں ایک فنکشن تھا اے این سی کا یعنی ایکٹویشن نوائز کینسلیشن ایکٹویشن نوائز نوائز کینسلیشن ہونے کی وجہ سے مجھے کالنگ میں بہت مدد ملی کیونکہ جب جو جو بھی ایکسٹرا نوائز ہوتی تھی وہ ایکٹویشن کی وجہ سے کینسل ہو جاتی تھی اے این سی کی وجہ سے کینسل ہو جاتی تھی اور سامنے والے کو صاف آواز سنائی دیتی تھی اس کا جو ڈروبیک تھا جو اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کا مضر پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس کی جو بیٹری لائف تھی وہ بہت کم تھی اگر میں وداؤٹ اے این سی چلاؤں بنا اے این سی کے چلاؤں تو جو اس کا بیٹری بیک اپ تھا وہ تھا ایک دن اور ود اے این سی اس کا بیک اپ تھا سمجھ لو بارہ گھنٹہ تو یہ مجھے بہت دقت ہوتی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے میں اس کو استعمال کرتا گیا تو اس میں ایک میرے کو مسئلہ یہ آیا کہ اس کی جو بیٹری ایشو تھا نہ وہ وقت کے ساتھ خراب ہوتا چلا گیا جہاں مجھے ایک دن کا بیک اپ ملتا تھا اے این سی وداؤٹ اے این سی پر مجھےایک دن کا ملنے لگا اور اے این سی پہ آدھے دن کا تو یہ اس میں جو سب سے خراب بات تھی وہ یہی تھی کہ یار جو یعنی اس کا جو بیٹری تھا وہ خراب تھا اس کے علاوہ اس کی بلڈ کوالٹی اور اس کا ساؤنڈ اور اس کا بات کرنے کا یہ سب بہت اچھا تھا صرف اس کی بیٹری خراب تھی